कामाक लागतकीच सुरवातेचेच दीस ते हांव बी एड बीन करून कामाक लागले आनी शिकोवपाक लागलें आनी सरान म्हळ्यार एक व्हडलो प्रोग्राम आशिल्लो एन्युअल डे आशिल्लो स्कुलाचो स्थापना दीस आनी तेचे फंक्शन आशिल्ले फंक्शनांक गेस्ट बी आशिल्ले आनी सरान म्हाका व्हडलीं जबाबदारी दिली ती त्या प्रोग्रामाचें सुत्रसंचालन करपाची सो सुत्रसंचालन करपाक हांवेन घेतले म्हजे पयलेच सुत्रसंचालन तें हांवेन घेतले तयारी केली आनी सुत्रसंचालक म्हणना फुडें व्हडली जबाबदारी सगळ्या गजालींचेर बारीक लक्ष दवरपाची गरज आसता तातूंत भितर एक एक एक असो प्रसंग आशिल्लो एक एक भाग आशिल्लो ताचो की एका एक्स टिचरान एक तबलो दवरिल्लो जो भुरगो बरो तबलो वाजयता अश्या भुरग्याक तो दिवचो अशीं ताची इत्सा आशिल्ली सो तबलो तेणी हाडून दिल्लो स्कुला कडेन पूण तो तबलो हांव त्या हॉलांत व्हरपाक विसरले आनी हांवेन अनाउंसय करून जालें की अमूक अमूक भुरग्यांक आमच्या अमूक अमूक एक्स टिचरीन दिल्लो तबलो आतां दिती किंवां चिफ गेस्ट जो आसा मुखेल सोयरे जे आसा तांच्या हातांतल्यान तो तबलो त्या भुरग्यान स्विकारचें हांवेन अनाउंस केलें आनी तो तबलो थंय नाशिल्लो म्हळ्यार हांव तो तबलो व्हरपाक थंय विसरले अशें वेळार आमच्या स्टेजिचेर आमचे हेडमास्तर एक्स हेडमास्तर श्री दत्ता प्रभू मोनी सर आशिल्ले आनी ते एकदम कुल मायंडेड थंय बशिल्लें आशिल्लें एका नदरेन तांणे म्हाका पयलें म्हजे तोंडावयले भाव पयलें आनी जपक्क करून थंय आशिल्लो दुसरो तबलो म्हळ्यार जो आमी स्वागत गिता खातीर वाजोवपाक दवरिल्लो तबलो तो तबलो तेंणी काडलो आनी गेश्टाच्या हातान दिलो आनी तो तबलो काडून मागीर त्या भुरग्याक भेट म्हणून दिली आनी मागीर तो एक्सचेन्ज जालो पूण त्या वेळावयली म्हाजी चूक हांवें न सांबाळटा म्हज्या एक्स हेडमास्तरांक म्हजे टिचर ते तांणी सांबाळ्ळी